हँ घरके गाछी जे अइ जे मतलब जेना हम एकटा आमेके पेड़ लगबै छी ओइके आमके पेड़के लगबैके लेल हमरा अहाँके पहिले ओकरा गड्ढा खुनऽ पड़ैए ओइ गड्ढामे बाहरी अहाँके खाद जे छै जेना मिट्टीमे मिलाकऽ बाहरी खाद जे छै नीमके फल के जे खैर होइ छै से आओर जे छै से सभ खली सभ मिलाकऽ ओइ गड्ढामे दै छियै तैके बाद हम ओकरा अऽ पेड़ लगबै छी तऽ ओ पेड़ बहुत सुन्दर होइए दोसर जे अहाँके फूल फुलबाड़ी अऽ तऽ फूल फुलबाड़ी जे छै से सेहो अहाँके हम घरमे लगबै छी नै जादे तऽ कमसँ कम दसगो गमलेमे लगा लै छी ओ गमलामे फूलमे ओहोमे अहाँके जे बाहरी खली गोबरके सड़ाकऽ ओइमे खलीके सड़ाकऽ मट्टीमे मिलाकऽ गमलामे दै छियै ओइके बाद ओकरा हम फूल रोपै छी जेना गेन्दा भेलै गुलदावड़ी भेलै गुलाब भेलै तऽ ई सभ अहाँ हमरा बहुत आनन्द अऽ आनन्द पू घरकऽ खूब मगर सुन्दरता बढ़बै यऽ आओर अपनो स्वास्थके लिए ठीक यऽ दोसर सवाल जेना हमरा सब्जियेके लेबाक लगे लगेबाक यऽ तऽ ओइमे खेतके जोतलहुँ कोड़लहुँ खाद देलियै पानि देलियै ओइमे चाहे एकदम सजमनि लगेलहुँ चाहे अखन तऽ सीजन यऽ अहाँ कोबीके तऽ आब कोबी लगेलहुँ कोबी जे बढ़िआँ भेल तऽ अखन अहाँके ओ आओर सस्ता बिकाइए अऽ ओएह सब्जी जे छै जे जेना अहाँके भिण्डी भेलै आओर या आओर भी झुङ्गनी छै घेरा छै ओइ सीजनमे तऽ ओइ समयमे अगर हम जातक सब्जी उपजैए ता तक बहुत बढ़िआँ रहै छै ओहे जे बारिश बेसी भेलै ओइमे दहि गेलै गलि गेलै तैके बाद जे छै उ सब्जी फेर मंहगा भए जाइए हमरा अहाँके तै दुआरे जे ओकरा समैपर मे ओ सब्जी लगाबी गाछ लगाबी ओकरा सुन्दर ढङ्गसँ पटाबी देखभाल करी ओइसँ हमरा बहुत फाइदा हैत